आतांच्या काळांत कितें जालां हॅल्था बद्दल न्हू खूब प्रोबलमां जातात आनी आतां फास्ट फूड बी चड जाता खावप भायलें खाले कांय मागीर चड मागीर भायलें खातकच पोट बी पिड्ड्यार जाता हॅल्थ पिड्ड्यार जाता आनी म्हणून चडशीं घारांतलीं खाणां खावूंक जाय आनी आपले हॅल्था खातीर आतां कितें करतात लोक डॉकटराल कडेन चॅक अप करतात परत परत चॅक अप बी केलें काय मागीर आपलें हॅल्थ बी बरें उरता न्हूं हॅल्था खातीर आपणें मातशी काळजी घेवूंक जाय आनी बरें आपलें घरगुती खाल्लें चड बरें भायले परस आनी रेगुलर चॅक अप करूंक जाय स्वताक म्हणजे परत परत डॉक्टराक वचून मेळप आपलें चॅकींग बी चालू दवरूंक जाय म्हणून हॅल्थ बी मागीर बरें उरता आनीक कितें आहा पावसांत बी आपलें घर दार सगळें लीप दवरूंक जाय आनी खंय उदक बिदक भरूंक जायना आनी उदक बिदक भरलेलें सगळें क्लिन करून उडोवंक जाय आनीक उदक भरलें की मागीर जळारी जातात आनी मागीर तें मलेरिया बिलेरिया तसलें जातात म्हणून कितें करूंक जाय सगळें उदक बिदक भरता तें ओमत्यो घालूंक जाय उदक भरूंक दिवंक जायना आनी आपल्या वाठारांतलें सगळें क्लिन दवरलें न्हू मागीर जळारी बिळारी तितली जायना आनी आपलें हॅल्थूय बरें उरता आनी पोटाक बी बरें उदक पिवूंक जाय घाण उदक पियेल्यार मागीर पोटांत पिड्ड्यार जाता आनी पोटाक मागीर कसलीं कसलीं दुयेंसा जातात म्हणून न्ही बरें उदक पिवूंक जाय मातशें जाता तितलें फिल्टर करून उदक पियेल्यार खूब बरें आनीक पावसांत तर उदक गरम करुनूच पिवपाक जाय पावसांत गरम उदक पियेल्यार चड बरें कित्याक पावसांत चड उदकांत कितें कितें आसता न्हू तितलें तें फिल्टर जावन येना आनी उदकांत कितें उरतात तें उदकांतलें पोटांत गेलें काय मागीर आमचे पोटां बिटां पिड्ड्यार जातात न्हू म्हणून हॅल्था खातीर मातशे काळजी घेवपाक जाय हॅल्थ आपलें बरें आसल्यार सगळें बरें रेग्यूलर चॅक अप बिक अप करूंक जाय